हलो हाँ हेलो नमस्ते जी मैं टीचिंग कर रही हूँ यहाँ बी एस एजुकेशन पब्लिक इस्कूल से मेरी ग्रेजुएशन हुई है मैंने और फिर यहाँ ग्रैजुएट करने के बाद मैं यहाँ फिर टीचिंग करने लगी इंग्लिस मैं इंग्लिस यहाँ बच्चों को पढ़ाती हूँ जी जी जी जी यहाँ टीचिंग करने के बाद मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है कि मुझे क्या करना है फ़िलहाल तो मैं यहाँ अभी टीचिंग ही कर रही हूँ तो आप बताइए अपने बारे में आप क्या कर रही हैं हाँ हेलो जी जी मेरा इन्ट्रस्टेड तो बस यही टीचिंग में है जो मैं वो कर रही हूँ

नहीं अभी फ़िलहाल तो मेरा अभी कुछ करने का इरादा नहीं है मैं अब यहीं टीचिंग ही करूँगी आप बताइए आप क्या करेंगी आगे अच्छा टीचिंग ही करेंगी अच्छा तो आप क्या पढ़ाती हैं आप अच्छा हं हाँ हेलो जी तो हाँ तो मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा एक्सपीरिएन्स हुआ है कि यहाँ मैं बच्चों को तरह तरह की ऐक्टिविटी भी कराती हूँ जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज भी हुई है नॉलेज की वजह से मैं और भी अदर इस्कूल में अगर जाना चाहूँ तो वहाँ भी मैं कायदे से मतलब अपनी इमेज एक बना सकती हूँ इस वजह से कि मैंने यहाँ इतनी ए इतनी ज्यादा मेरी नॉलेज हो गई है कि तो अब यहाँ मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है यहाँ बच्चों को ऐक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से नई नई चीजें भी सीखने को मिलती हैं नई नई तरह के ऐक्टिविटी कराते हैं और अच्छा और जी तो